لال بہادر شاستری شاشستری کی کی موت کا حصہ کا واقعہ بہت ہی حساس ہے جسے نہ تو انڈین گورمینٹ نہ ہی کوئی جرنلسٹ چینل چینل اس پر ریسرچ کرتا ہے کیونکہ تاشقند میں ایک دن پہلے ٹریٹی سائن کرنے سے ٹریٹی سائن کرنے کے ایک دن پہلے لال بہادر شاستری بالکل ٹھیک ٹھاک تھے لیکن اچانک سے رہسیہ مے طریقے سے ان کی ان کی موت ہو گئی یہ یہ یہ معام یہ معاملہ ہونے کے بعد نہ ہی کسی نے اس معاملے پہ انگلی اٹھائی اور اس معاملے کو ڈھکے چھپے لفظوں میں ختم کر دیا لال بہادر شاستری ہمارے ہمارے ہندوستان کے ایک بہت ہی اہم اہم سیا سیاست دار تھے سیا سیا سیاستی تھے ان کے جانے کے بعد ہندوستان نے اپنا اے اپنا ایک اہم اہم بنیادی حصہ کھو دیا ہے